हमारी क्षेत्र के आस पास बहुत से ऐसे कॉलेज हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं गर्ल्स के लिए ट्रेन कॉलेज है और सभी के साथ के लिए जे एन विश्वविद्यालय है जे एन यु है और प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे हैं कॉलेज है एनिमिशन कॉलेज है मयुराज सिंह कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज है कॉलेजों के सब तरह के कॉलेज है जिस को जिस विषय में पढ़ाई करनी है तो वो सारे कॉलेज हमारे यहाँ है और हमारे भी कई परिवार फैमिली आस पड़ोस में से सब अलग अलग अपनी च्वाइस की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ये तो हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था है यूनिवर्सिटियों की सब तरह का है हमारे पास